कसरत करणु ज़रूरी आहे कसरत करण सां शरीर खे फिट ऐं स्वस्थ महिसूसु थींदो आहे कसरत सां मनु शांति रहंदो आहे तनाउ परे थींदो आहे ऐं घणे ई रोॻ बि परियां थींदा आहिनि कसरत करण जो समय सुबुह जो पंजे खां छह ताईं हूंदो आहे कसरत करण सां शरीर स्वस्थ रहंदो आहे तनाउ परे थिए थो इन करे असांखे हर रोज़ु कसरत करणु खपे कसरत करण सां शरीर सुठो महिसूसु कंदो आहे घणे ई रोॻ बि परियां थींदा आहिनि जीअं त पेट में सूर माइग्रेन मथे में सूर हर सूर परियां थींदा आहिनि कसरत सुबुह जो करणु घुरिजे इन सां मनु शांति रहंदो आहे ऐं सुठो महिसूसु थींदो आहे